جی ہاں ہم نے ٹی وی پر بہت ساری خبری بحث دیکھی ہے اور بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں جیسے مثلاً کبھی ووٹنگ کا مسئلہ ہوا تو بہت ہی غور و خوص سے جو ہے خبر دیکھتے رہتے ہیں اور جو خبری بحث ہوا کرتی ہے ٹی وی پر آن لائن وہ بھی دیکھتے ہیں جو لائیو چلتا رہتا ہے اور اس کے علاوہ کہیں پر بھی حادثات ہو جاتے ہیں اپنے انڈیا میں ہوں یا کہیں باہر ملک میں ہوں جیسے اپنے انڈیا میں ہوتا ہے کبھی ریل حادثہ ہو گیا کبھی کوئی پل کے گرنے کا حادثہ ہو گیا یا کبھی کسی ہاسپٹلس کے گرنے کا خطرہ ہو گیا یہ تمام چیزیں جو خبر آتی رہتی ہیں ان کو دیکھتے رہتے ہیں اور اس پر جو بحث ہوتی رہتی ہے کہ اس میں پل کے گرنے میں کس کی کمی ہیں انجینئر کی کمی ہیں یا کہ جو ہے بنانے والے کی کمی ہیں یا کہ سرکار کی کمی ہے اسی طریقے سے ٹرین حادثہ ہوا تو اس میں کس کی کمی ہے ٹرین میں جو ٹرین لائن میں یا ریلوے لائن میں جو کام کرنے والے ان کی کمی ہیں یا چلانے والے کی کمی ہیں یا ریلوے لائن کے جوڑنے والے کی کمی ہیں اس پر جو بحث و مباحثہ ہوتا رہتا ہے ان چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں یا جو باہر حادثات پیش آتے رہتے ہیں مثلاً ابھی فی الوقت جو ہے فلسطین کے معاملات چل رہے ہیں تو اس میں جنگیں ہو رہی ہیں اس میں اسرائیل صحیح ہے یا فلسطین والے صحیح ہیں کون غلط ہے کون صحیح ہے اس میں جو خبریں آتی رہتی ہیں وہ اکثر و بیشتر ہم لوگ دیکھا کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جو ہم سوچ رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ زیادہ تر اس میں جو لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ صحیح بھی بولتے ہیں اور کچھ لوگ غلط بھی بولتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں دیکھتے کچھ اور ہیں اور بولتے کچھ اور ہیں یعنی اس میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کون کیا صحیح بول رہا ہے اور کون کیا غلط بول رہا ہے لیکن دیکھا جائے تو اکثر و بیشتر اس میں یہ چیزیں جو ہیں صحیح بولی جاتی ہیں اور مثلاً جیسے روش کمار ہوئے یا جو ہے اس کے علاوہ بہت سارے نیوز اینکر ہیں جو لوگ جو ہیں خبروں دیتے رہتے ہیں اور بحث و مباحثہ ان لوگوں میں ہوتا رہتا ہے